مویشی پروری پائیدار زراعت اور غذائی تحفظ میں کس طرح حصہ ڈال سکتی ہیں اگر ہم مویشی یا جانور پیدا جانور رکھتے ہیں پالتے ہیں تو اس کے بہت سارے زراعت کے فائدے ہیں اور غذائی تحفظ میں اس سے ہمیں کھاد حاصل ہو جاتا ہے اور ہم بہتر طریقے سے مصنوعات کو اور فصل کو بہتر طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں اور یہ صرف مویشیوں کی دین ہوتی ہے اسی طریقے سے غذائی تحفظ میں ان کا بہت زیادہ رول اور اسی طریقے سے کردار رہا ہے ان کے دودھ پینے کی وجہ سے ہڈیوں کو مضبوطی ہوتی ہے ان کی مصنوعات سے بہت طرح کی غذائی پیکیجز بنتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اور او ہم اس میں بہت بہتر طریقے سے شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس کے علاقے میں بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کر سکتے ہیں